جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا پسند ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے گھومنا پسند ہے جیسے لال قلعہ جامع مسجد کشمیر اور وغیرہ وغیرہ